औ औ

ओरैनोथ' दुइ हजारसो लायो दुइ हाजारसे लानाय जागोन आरो बानायनानै हरजोबगोन नोंनो मा जादों सिङाव मा मा फ्रबलेम दं बेखौ गासैबो नायनानै हरजोबगोन

औ औ बानायखांनायनि उनाव लायराय जागोन एसे डिसकाउन्टखौथ' कम्पानियाबो हरखायो नालाय

औ नोंनासो मबाइलया गोजामद्राय नामा ए

होनब्लाथ' औ औ औ होनबा लानानै फैदो लानानै फैखांनायनि उनाव खुलिनानै जों नायनोसै आङो ओमफ्राय बानायनोसै बानायखांनायनि उनाव बेसेबां जायो दामा बेखौ

औ एकटा जानोसै दे थिगैनो दं आंबो दुइथासिम थाखागोन जेन'बा दखाना नोङो थाब लानानै फैबानो जाबाय औ दे औ औ दे